गोंयांत जरी कोंकणी मोठ्या प्रमाणान उलयल्ली गेली तरी ती कोंकणी वेग वेगळ्या तरेन प्रत्येक तालुक्यांत उलयल्ली वता जश जशे गांव तालुका बदलता तश तशें कोंकणी उलोवपाची पद्दत बदलता शब्द उच्चार करपाची पद्दत बदलता हाचें मोठें कारण म्हणजे गोंयांत जे लोक राज्य करून गेल्या ते आसात सगळ्यांत मोठो राज्याचो जो काळ आसलो तो आसलो पोर्तुगीज राज्य पुर्तुगीज राज्यान खुबशो तालुका कॅप्चर केल्ल्यो बार्देस तिसवाडी ह्यो तालुका पयलीं कॅप्चर केल्ल्यो त्या खातीर ह्या तालुक्यांनी रावपी लोकांची भास चड करून पोर्तुगीज शब्द आशिल्ले आसात तुमी पेडण्या गेल्यार तुमकां पेडण्याकारांची आपली कोंकणी दिसतली बार्देसान येयल्यार बार्देसांतली आपली कोंकणी सालसेतान गेल्यार सालसेतान आपली कोंकणी सावथ गोवान हाचो चड परिणाम जाला असो दिसून येता खुबशे तालुका जे सावथ गोवान आसात थंय क्रिस्तांव ही कम्युनिटी आसा हे लोक पोर्तुगिजांनी कनर्वट केल्ले लोक जे पयलीं हिंदू आशिल्ले तांची भासा आयज खुबशे पोर्तुगीज शब्द आमकां दिसून येतात आख्ख्या गोंयांत जे जाणटे लोक आसात तांच्या भाशेनूय आमकां पोर्तुगिजांचो प्रभाव दिसून येता गोंयांत मराठा राज्य करून गेले त्या खातीर खुबशे लोक कोंकणींत मराठी शब्द मिक्स करून उलयतात कोक कोकण एरियातली आपली सॅपरेट भाशा आसा जाका कोकण भाशा म्हणटात आमी पोर्तुगेजांनी सगळ्यान लास्ट जो तालुका कॅप्चर केल्लो तो म्हणजे फोंड्या तालुका ह्या तालुक्यांत भाशा एका स्त एका स्तरा वयली कोंकणी उलयल्ली वता आनी ती कोंकणी आमी स्टॅण्डर्ड कोंकणी अशी कन्सिडर करूं येता तशेंच गोवाच्यो बॉर्डर्स ज्यो आसा त्यो कर्नाटका महाराष्ट्रा अशा राज्यान लागीं आसा महाराष्ट्रान उलोवपी मराठीचे प्रभाव आमकां कोंकणीचेर गोंयान दिसून येता अशाच एका तरेन मालवणी भाशा तयार जाल्या जातूंत कोंकणी आनी मराठी हे दोनूय शब्द आमकां दिसतात तेज्याच बरोबर आयज फक्त गोंयानूच न्हू तर आख्ख्या भारतांत आमकां विदेशी कल्चराचो प्रभाव दिसता आमी विदेशी कपडे तांचें जेवाण आनी त्याच बरोबर तेंची भाशा वापरतात आनी तेच खातीर कोंकणी भाशेंत आयज लोक खुबशे इंग्रजी शब्दांचो वापर करतात